हैलो जी बोलो सर बोलो केह्ड़ी केह्ड़ी जगह जाना तुसें सनाओ अच्छा ते कि'न्ने दिनें आस्तै जाना अच्छा ते ड्राईवर ड्राईवर बी चाहिदा कन्नै जां तुस आपूं लेई जाह्गे

पंदरां दिन दा तुस पंज ज्हार रपेआ ध्याड़िया दा लाई लैओ फ्ही सोची लैओ पंज त्रेआं पंदरां ते पंदरां पंजें पंजहत्तर तुस देई ओड़ेओ कोई सत्त सत्तर ज्हार तकर हूं नेईं नेईं जादै ते नेईं ऐ ना ना जादा तां नेईं ऐ तुसेंगी पंज होर पंज तुसेंगी घटाई ओड़ेआ में

टैम्पू दा टैम्पू दा थोह्ड़ा जादै होना क्योंकि ओह् बड्डी गड्डी ते ओह्दा होना कोई दस्स ज्हार पर डे तां आं आई जाने ओह्दे च दस्स ज्हार पर डे दा तां डेढ़ लक्ख रपेआ देई ओड़ेओ तुस पंदरां दिनें दा इक चाली देई ओड़ेओ महाराज तेल गै बड़ा मैंह्गा होई गेदा जी

नब्बै पचानवै रपेऽ होना

अच्छा कल जाना कोई नी कंफर्म करियै शामीं लै सनांदा नी में क्योकिं में दिक्खना गड्डी केह्ड़ी बेह्ली ऐ

ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब ठीक ऐ ओके